हमारी मान्यताएँँ हमारी भाषाएँँ हमारी विचार धाराएँ हम किस तरह से बात करते हैं यह सब कुछ यह जो शैली है बात करने की पढ़ने की आपस में संवाद स्थापित करने की यह सब हमारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं यह सब हमारी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से हैं किसी देश के एक से राज्य के व्यक्ति लोग कैसे बात करते हैं किस भाषा में बात करते हैं वह भाषा ही उस राज्य के समृद्धिक जो समृद्ध विरासत है उस विरासत को और अधिक पल्लवित करने में और उसको फलने फूलने में सहायता करती है हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है हिंदी में इतना कुछ लिखा गया है पढ़ा गया है रचा गया है हिंदी साहित्य हमारी जन मानस के रग रग में बसा है हिन्दी वह भाषा है जिसमें हम अपने सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानते हैं पढ़ते हैं और उसी से हिंदी भाषा में लिखा गया जितना भी साहित्य है जितनी भी जानकारियाँ हैं हमारी विरासत को लेकर हमारे मान्यताओं को लेकर वो हमें हिंदी में आसानी से सीखने को पढ़ने को मिल जाती है हिंदी का जितना अधिक विकास हमने किया है और हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम अपने सांस्कृतिक विरासत को और अधिक जानेंगे और उसको विकसित करने में हमें सहयोग मिलेगा तो ये हिंदी भाषा का ज्ञान सही ज्ञान हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करने में और उसको और आगे लोगों तक जन मानस तक पहुँचाने में हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है